اردو زبان میں بہت ہی اچھی زبان ہے اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے اردو اردو میں ہم بہت اچھے پڑھائی کرتے ہیں اردو ہم کو بہت پشند ہے اردو اتنا اچھا لفظ ہے جوکہ اس بہت ہی اچھا لگتا ہے مسلم لوگ تو خاص کر کے اردو میں ہی لینا پسند کرتے ہیں پرھنا پسند کرتے ہیں اردو اتنا ہی اچھا ہے کہ جتنا تعریف کریں کم ہی نہیں ہے اردو بہت ہی اچھا زبان ہے اردو زبان کا کتنا تعریف کریں وہ کم ہی نہیں ہے اردو زبان میں ہم لوگ رہتے ہیں اردو زبان سے ہی ہم لوگ بولتے ہیں اردو زبان کی تعریف ہی بہت بہت کرتے ہیں اردو زبان بہت میٹھی پیاری زبان ہے اردو سے ہم کو بہت سیکھ ملتی ہے اردو زبان ہی ایک اچھی زبان ہے جس سے کہ میری مسلمان بھائی لوگ چوز کرتے ہیں کہ اردو بہت ہی اچھے ہیں اردو سے ہم لوگ بہت ہی اچھے اچھی چیز سیکھتے ہیں اردو بہت میٹھی پیاری زبان ہے اردو سے ہم لوگ بہت سارے چیز سیکھنے کو ملتی ہے بہت ساڑے چیز سیکھتے ہیں بہت سارے چیز دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اردو بہت ہی اچھی زبان ہے اردو کو ہم لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں اردو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پشند ہے اردو سب کو پسند ہے اردو بہت ہی اچھی زبان ہے اردو بہت ہی پیاری زبان ہے اردو ایک اردو ایک ایسا زبان ہے جس جوکہ کسی کو پسند نہ ہو اردو سب کو ہی پسند ہوتا ہے اردو بہت ہی اچھی زبان ہے اردو بہت ہی میٹھی پیاری زبان ہے اردو بہت ہی اسّی اچھی لفظ ہے اردو بہت ہی پیاری زبان ہے اردو کا تعریف جتنا ہی کریں اتنا کم ہی نہیں اردو بہت میٹھی پیاری اور بہت اچھی زبان ہے اردو میں ہم لوگ بہت ہی ایک دوسرے سے بات ہی کرتے ہیں اردو بہت میٹھی پیاری زب